खाना बिहारसँ बिहार दाल चावल साग भेला फेर रोटी हर चीज बना रहल छी आओर हँ तरुओ बनबै छी कढ़ी बड़ी कतेके अपना चावलो नीमन लगै छै कतेके रोटिओ नीमन लगै छै दिनमे आओर रोटी रातमे नहि हमसब वैष्णव छी जी नहि चाह उह चलै छै चाह उह पी लेली दूध रोटी खैली दूध अथी दही रोटी खैली दाल रोटी खैली ईसब खाना सब बनैली खैली उहेला सब्जीमे लौको रहल घिउरो रहल भंटो रहल आलुओ रहल परोरो रहल इहेलए जे सब्जी मिल गेल से अपन बनैली जब बनाबै छिए हमसब तऽ चुल्हेपर बनाबै छी लकड़ी जोरिकऽ पहिले कड़ाही रखली तब कड़ाहीके बादमे फोरन रखली तऽ ओकरा बादमे तऽ हँ तेल धैली तेल धैलाके बादमे तरकारी ओहिमे धैली तब भुजली तब मसाला सब धैली जब मसाला सब भुज उज लेली तब तऽ निमक धैली ओकरा बादमे सबसँ पानी डालली इएह सब जी